हँ हम हम रा राना राज बाजै छी अहाँसँ हम ऑर्डर कयलहुँ रहए खाना स्वीगीसँ ओ एखन तक नहि आबि आयल यए से एहिमे देखाए रहल यए कि जे हमरा अहाँ पठाए देलियै हेँ एखन तक नहि पहुँचल से अहाँ ठीक करू करबाक यए पहुँचाए दियौ